साढ़े कोल जेकर टाइम घट्ट होऐ ते असें साढे़ कोई तुसें ऐड सुनी दी होनी मैगी दो मिन्टे च बनी जंदी तो असें मैगी बनानी फ्ही बनाई छोई ऐ उसी गंढा शंडा जो बी टमाटर शमाटर पाना तुस पाओ और और तुस सास बी पाओ पाइयै में सास सूस पाई फ्ही कने नुआढ़े कन्नै फुलके कन्नै खाई सकदे तुस जिसी मर्जी कन्नै खाई सकदे मैगी खाइयै में जेकर जल्दी अ'ऊं जिस जगह् जाना होऐ में पुज्जी सकना होर बी बडे होंदे जि'यां ब्रैड ऐ ब्रैड लेई लैओ ब्रैड गी तुस जैम शैम लाइयै उसी जैम शैम लाइयै जेल्लै तुस खाह्गे ओ ओह्दे कन्नै बी तुस ठीक रौह्ना ओह्दा कन्नै मतलब भुक्ख मिटी जंदी और अस स्हेई टैमें रा पुज्जी सकदे आं होर बी बडे़ ओह् होर बी तुस बिस्कुट खाओ चाही कन्नै होर बी चाही कन्नै बिस्कुट खाओ फुलका पूड़ी जो बी परौंठी शरोंठी जो बी खाई सकदे मट्ठी खाओ जो बी थुआढ़े घर ऐ तुस चाही कन्नै खाई सकदे ओ खाओ तुस टाइम उप्पर पुज्जी सकदे ओ